बार्देस तालुक्याची भलायकी सेवा ही खूब चांगल्या पद्दतीन सांबाळ्ळी वता तातून आमचें डिस्ट्रीक हॉस्पिटल जें आसा तें पुराय बार्देस तालुक्याच न्ही गोंयच्या भायर सुद्दा भायल्यान सुद्दा जे आ पेशण्ट येतात त्या पेशण्टाक खूब चांगल्या पद्दतीची भलायकी सेवा दिता आमच्या आल्दोनाचें प्रायमरी हॅल्थ सँटर जें आसा तें सुद्दा खूब चांगल्या पद्दतीचें बऱ्या पद्दतीचें भलायकी सेवा दिता तशेंच उत्तर गोंयान खूब कडे प्रायमरी हॅल्थ सँटर गांवा गांवान आसा त्या खातीर गोंयान उत्तर गोंयान बार्देस तालुक्यान प्रामुख्यान चांगली भलायकी सेवा दिली वता